अॼुकल्ह कपिड़नि धुअण जो नमूनो फिरी वियो आहे अॻे कपिड़ा सोटियुनि सां सटे करे उन्हनि खे सफ़ा कंदा हुआ ऐं उस में सुकाईंदा हुआ हाणे अॼुकल्ह वाशिंग मशीनियूं निकिरी पियूं आहिनि जंहिंमें सुकी बि निकिरनि था कपिड़ा पर उहे सभु मशीनियूं इहे न आहिनि उन मां केरु आला थी निकिरंदा आहिनि त उहे असां नोड़ियुनि ते सुकण विझंदा आहियूं पर जीअं त मौसम जे चेंज करे असांखे बरसाति में तकलीफ़ु थींदी आहे बरसाति में कपिड़ा जल्दी न सुकंदा आहिनि थधियुनि में बि कपिड़ा जल्दी न सुकंदा आहिनि इन करे असांखे ॿियो को तरीक़ो इख़्तियार नथो करे सघिजे सिर्फ़ु घर में ई असां पंखे जे हेठां छॾे ॾींदा आहियूं त जीअं इहे कपिड़ा सुकनि पर तंहिं हूंदे बि केॾो बि सुठे नमूने कजे उन मौसम में कपिड़ा ॿ टे ॾींहं सुकण में लॻाईंदा आहिनि जंहिंजे करे जाम तकलीफ़ु थींदी आहे इन खे कुझु करण लाइ कुझु ॿी का टेकनीकल आहे ई कोन काई ॻाल्हि जो असां हुन खे सुकाए सघूं कपिड़ा कपिड़ा सुकिजी निकिरंदा आहिनि तंहिंखां पोइ बि उन्हनि खे उस में रखिणो ई पवंदो आहे तंहिंखां पोइ उहे कपिड़ा स्त्री थींदा आहिनि न त इहे कपिड़ा स्त्री थींदा ई न तंहिं करे इहा तकलीफ़ु इन्हनि मौसम में थींदी ई थींदी बाक़ी त बाक़ी कपिड़ा सुठे नमूने वॉशिंग मशीन में धुपजंदा आहिनि सुकिजी निकिरंदा आहिनि थोरो ई सुकाइण सां उहे निकिरी वेंदा आहिनि ख़ाली ॿिनि मौसम में बरसाति में ऐं सियारे में तकलीफ़ु थींदी आहे बाक़ी सभु ठीकु आहे